पंजी जनवरी दौ ज्हार दौ जारां मार्च उन्नी सौ ठानवैं त्रेई मार्च उन्नी सौ नब्बै दस्स फरवरी उन्नी सौ ठ्हत्तर ठाई अप्रेल दौ ज्हार अट्ठ